आं दाखालि बाजाराव थिनालि बाजाराव गांसे मोजां मोन्नाय गस्ला बायदोंमोन जोबोर समायना थारमाने गान्नोबो गुरै बेबादि आरो माने गस्लाया मैला नांब्लाबो माने सुबानो स्र' थाङो दामाबो गोबां लायाखै मा होनो देरस' थाखासोल' लादों आं बेखौ जोबोर मोजां मोनदों आरो मोन्नानै बायनानै लाबोनाय जादों दा बेनिफ्राय बेफोरखौ बायखांनायनि उनाव आङो बायदिसिना बिदिनो ख'रस थरस लाबाय बाजारनिफ्राय आंनि जा नांगौ बेफोरखौ लाबोबाय दा बेनि फारसे बेनि उनाव आङो फैबाय आरोखि न'आव